ہلو جی شعیب صاحب بول رہے ہیں جی جی تو آپ پلاٹنگ کام کرتے ہیں جی جی تو ہمیں جی ہمیں لکھنؤ آؤٹر پہ ایک پلاٹ چاہیے تھا ہاں ہاں جی آپ یہ آپ گُومتی نگر آپ کا ہو گیا حضرت گنج سائڈ آپ آپ کا سُننے میں آیا ہے آپ کے پاس ہے پلاٹ تو آپ دِکھا دیں گے زمین جی جی اچھا جی ہمیں ہزار ہزار اسکوائر فٹ چاہیے تھا ایک ہزار اسکوائر فٹ دے دیجیے گا ہمیں اور یہی ہے کہ پہلے میں دیکھوں گا اُس کو جی جی تو آپ سے کب ملنا ہو پائے گا نہیں میں پلاٹ دیکھوں گا آپ آپ کا جو ریٹ ہے آپ بتا دیجیے اچھا جی جی تو وہ روڈ پر ہے مطلب فرنٹ سائڈ پہ ہے

نہیں نہیں وہ وہ پیسے کی کوئی دقت نہیں ہے زمین اگر آپ کی اچھی ہوگی تو میں دے دوں گا ٹھیک ہے بس لیکن یہی ہے کہ آپ ہمیں دکھا دیجیے اور آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے آپ بتائیے ساتھ چلنا چاہیں تو ساتھ چلیے یا پھر آپ بتائیں گے جہاں پہ میں آ جاؤں گا وہاں پہ آپ جب بتا دیں جب بتا دیں آپ جب آپ فری ہوں آپ بتا دیں میں آ جاؤں گا دیکھنے آپ کی زمین اچھا جی جی چلیے ٹھیک ہے تو فون کریے گا میں آ کے پلاٹ دیکھ لوں گا آپ کا